اردو زبان کی ہم بات کریں تو اردو زبان ایک بہت اعلیٰ زبان ہیں اور میٹھی زبان ہے اردو زبان کو پڑھنا لکھنا اور بولنا بہت اچھی طرح آتا ہے اور انسان اس کو سیکھتا بھی ہے اردو زبان کو لکھنے کے لیے بہت اچھی خصوصیات بھی ہیں جیسے اردو گرامر کی ہم بات کر رہے تھے اردو گرامر بھی اور اس کو تلفظ کے ساتھ پڑھنے میں اور اچھا مزہ آتا ہے اردو زبان کے لیے کچھ کورسز بھی ہوتے ہیں جو پڑھے جاتے ہیں اور لکھے بھی جاتے ہیں اور پڑھائے بھی جاتے ہیں